नोङो दाउ बेफारि ना ए आंसोहाय माबा जोंहा फिसाजोनि बार्थडे दङ नालाय प्रग्राम जागोन मोनसे बेवहा दा बेदर नांगो जादो आरो आंनो लकेल दाउ ओमफ्राय बे दायो लकेल दाउआ माबायाव केजियाव बेसेबां लायो गथायावहाय तिनस' ओमफाय दानब्लालाय बेसेबांसो लायो बेदर गोदा खानाया बेसां लायो

औ आंनो ना बेदरखो दस केजिसो नांगौमोन आरो एनिफ्राय दामखो माहाय खम खालामदो मानो होमब्ला एसेबां जाब्रा लानाय जागोन ना आङो बुरजा लानाय जागोन ना एखान दाउखो बांद्राय दाम लानो नांला एसे दाम खमाव खालामनानै हरदो आङो गाबोन औ सात थारिगावहाय दङ नालाय बेलासि मोना मोनाफोर लायगोन आरो ओमफ्राय आं नोंनो अरदार होखाबाय एनिफ्राय ओरैनोथ' दाउआ दाउज्लाफोरा दानिया माथो दामा खमनो दाउजो आसो बारानो ओमफ्राय दा बेसां बेसांसो बेसांसो जागोन एफोरखो आरो एनिफ्राय दस केजिफोराव ओरैनोथ' नोङो आरायस'फोराव हरनो हाया नामा आरायस' केजिफोराव होमब्लाबोथ' जेनेबा आरायस'आव हरनो हायाब्लाबो जेन'बा दुइस' आरसि फोरावनो हरदो आंनो दुइस'आसिफोर खालामनानै हरदो आरो दस केजि गाहाम लायगोन आं बायसानस थोआ बोला आरो लायफिननाय जागोन नोंनियावनो जोंलाय आरो नोंसोरनिनो फुराना कास्ट'मार ना नोंसिनियावनो लायखाबाय थायो जाखाबाय थायोना जोंखोहाय मिलायना हरदो ओंखायनथ' जिखुनो आंनोबो दानखानायखौनो हरदो गाबोननो जेनेबा आङो प्रगामाथ' हरनि जिखुनो सयथासोनिफ्राय जागोन नालाय आङो तिनथा सोआवनो लायनाय जागोन आरो तिनथा सोआवनो गासैखौबो रेडि खालामना दोनखागोन गासैखौबो जगार खालामना दोनखाब्लासो जाहैगोन नालाय संनायनि खोथा अ आंनो दस केजि नांगौ औ दस केजि मानसिफोराथ' गामिनि नाङैनो लिंदो आरो बेलेगनि आलासिबो लिंनाय जादों नालाय आङो एखायनो ए दस केजिसो लायनाय जागोन आरो दस केजिया जुदि थोआब्ला आङो लायफिनबावनाय जागोन नोंनियावनो नोंखौनो कनटेक्ट खालामखाबाय जेनेबा नोङो दाउ बेफारि हिसाबै नोंनियावनो कनटेक्ट खामखाबाय आरो औ ओमफ्राय माहाय मिलायनानै हरब्लानो जाबाय एनिफ्राय दाउखौ गोदा खानानै हरदो औ दाउखौ गोदा खानानै हरदो जोंहा जेनेबा गोदानो मानसिबो गैया जाबाय नालाय मानसि खम रावबो गैया हे गोदानायाव एसां आं होनबाय दा एसां जाब्रा लानाङा दुयस' आसि खौनो होनोसै आरो फा गोदानायखो दुयस' आसि गोदानाय गोदानायब्लाबो माथो बेफारि फोरालाय गोदा खाबालाय आथिं खर'खौ लाखि खाजोबोनो दा बेखायनो दुयस' आरसियाव लायनोसै आरो आङो औ दुयस' आसियावहाय औ एसां जाब्रा लागोन ना आङो दस केजि गाहाम लानाय जागोन हा दे टाइम मोनब्ला थांगोन आं आर टाइम मोनाब्ला नोंखौनो डाइरेक्ट गोदा खानो थोननानै आङो बुंहरगोन मानसि लायनाय जाब्ला लायथोंसै लायनाय गैयाब्लालाय आंनो थांनोसै इदि खालामसै आरो नोंखोलाय सख आव लोगो नुगोन ना नुआ न'आव दानगोन ना सख आव दानगोन नोंलाय औ दे जाबाय दे होमब्लालाय जाथोसै न बिबायदिनो गाबोन थाम बाजियाव लायनाय जासिगोन न औ दे दे दे जाबाय